बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोर आरो न'खरनि मानसिफोरजों माबोरै जोनोम सान हाबा जायखिजाया गेदेर मावफुंनायनि थाखाय माबोरै रंजाबायो ओमफ्राय आरो नोंथांनि फालिनायफोरखौ लानानै माबा मोन्दांथि जोंनो खोन्थानो लुबैयो नामा आस्सा बार्थडे मानेथ' ओ हाबा ओम आस्सा बार्थडेआबोथ' हाबायानो जाहैबाय नालाय बार्थडेखौथ' जों जोंफोर हिन्दु धोरोम भारत हादरनि हिन्दु धोरोम आरो लोगोसेनो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबियो माने गोदोथ' जोंनि आइ बाबामोना मा सिबियो बेखौबोथ' आं बारा बुंनो हाया खिन्थु सोंनायावलाय बिसोरबो बुङो बाथौ धोरोमखौनो फुजियो सिबियो होननानै आफा बोराय बाथौखौ थिख बिनिखायनो आंबो बिसोरनि फिसा जाहैबाय नालाय आंबो बाथौ धोरोमखौनो सिबियो थ' बिनिखायनो आं नोंथांंनि सोंलुआव बेखौनो बुंगोन दि ओ न'खरनि मानसिफोरजों माबोरै जोनोम सान फालियो होननायाव एसे सुंद'यै बुंनो सानबाय अ बार्थडे होनोब्लाथ' जोंनि मेलेमाव जेनेबा केक केकआ नै बेसो गिबिसिन मेलेमाव फैग्रोयो नंगौ केकबो हायो गुबुना खिन्थु जों हाया हाया माने जोङो एसे मोजांथ' मोना होनजाया थेवबो जोंनि मेलेमाव गोसोआव फैया आरो जे बार्थडे बानो केक हानांगौ खिन्थु जोङो जोंनि सिथ्लानि बाथौ गुदियाव आफा बोराय बाथौनि सेराव जोङो आलारि बाथि सावनानै इसे प्रसाद प्रसाद होयो जेरै प्रसादनि नामाव थालिर खुसेर आफेल आंगुर बायदि बुथ मुग धुप धुना मोदोमफ्रु मुवा बेसाद एसे लाबोनानै धुनाफोर सावनानै बिदिनो जेरै बारलांनाय बोसोरा मोजाङैनो थांदो बिदिनो मोजाङै बारलांथों होननानै साननानै मिजिं थिनानै आफा बोराय बाथौनि सेराव न'खरनि गासैबो बिमा बिफा जाय जाय न'खराव जेसेबां दं बिदिनो आफा बोराय बाथौ गुदियाव मोजाङै आर'ज गाबो बेबायदिनो जों जोनोम सानखौ न'खरनि मानसिफोरखौ लाफानानै बिदिनो फुजियो आरो गाजा गोमजायै ओमफ्राय आरो एसे जलपान खालामहोयो सोरबा हानायफ्रा बेखिनियानोसै